आपके यहाँ से गाड़ी बुक किए थे आप आनलाइन पैसा बुक कर देंगे आप ले लेंगे नहीं तो कल ले लेगा ले लीजिएगा भैया बोलिए कि आपके गाड़ी मैंने बुक किया था आपको आनलाइन कर देंगे तो पैसा कल दे दें तो भैया पैसा आपको दे देंगे कल और नहीं तो आज कर देंगे आनलाइन तो आप ले लिए ले लीजिएगा आनलाइन आपको गाड़ी आनलाइन ऊ कर दिए ना उसी उसी का पैसा हम भी